हम गाछी रोपयके लेल बहुत सारा बातके ध्यान रखैत छियै जैसेकि गाछीके जितना बड़का ठल्ला रहैत छै हम कहैत छियै ओतने बड़का गो ओहिसँ तनिका बेसी बड़का गड्ढा खोनैके लेल आओर गड्ढा खोनलाके बाद गाछी रखे से पहिले ओहिमे पहिले एक डोल पानी रख दू ओकरा बाद ओहि ठल्लाके रखू आ तब मिट्टीके बढ़िआँ से भूरकूरिके तब ओहिमे रखू भूकूरिके रखला से की होयत कि जल्दी परत पर परत बनल जेतै आ ओहिमे खाली स्थान नहि रहतै जाहि कि गाछी नहि सूखतै मिट्टी भूकूरिके रखला से पूरा बढ़िआँ से बैठ जायत आओर ओ बहुत ही बढ़िआँ हो जेतै